माँछ मारैसँ सम्बन्धित किछु पर्यावरण या सँरक्षण सम्बन्धी मुद्दा कि छै माँछ मारैसँ सम्बन्धित किछु पर्यावरण जेनाकि पैघ जे पोखरिसब होइ छै तालाब ओहिमे जे गन्दा ज्यादा बेसी भऽ गेल जेनाकि केओ केओ हमरासबके गाममे जेनाकि नेतासब करै छथिन कि जे नाला बना दै छथिन रोडपर या पोखरिमे पानि नालावला जाए छै तऽ बहुत प्रदूषित पानिसब जे मने पानीसब गन्दा चीजसब बहुत गन्दा जेनाकि निरमाल तिरमाल आओर हेन टेन बहुत चीजसब फेँकाइत छै ओहि सबसँ तालाबके बहुत अथी होइ छै नोकसान वएह सबसँ बहुत प्रदूषित भऽ गेल तऽ जेना माँछोसब मरऽ लगै छै ओहिमे जे जीव सब रहैए ओसब मरै हइ ज्यादा प्रदूषण अएलाके कारण आओर नाला सबमे बहुत किछु किछु बहुत अपन ओसब जाइ छै पोखरि सबमे तालाब जेनाकि महिषे कतहु नहाए लगै छै कोनो पोखरिमे ओ सबसँ प्रदूषण जेना प्रदूषित भऽ जाइ छै तब पोखरि ओहि सबसँ अहाँके बचनाइ छै आओर प्रदूषणके कारण वएह सबसँ माछ सब मरऽ लगै छै बहुत बहुत जीव जन्तु जे पोखरिमे पाएल जाइए ओसब मरऽ लगै छै माँछ मारैमे इएह आओर पर्यावरणके सँरक्षणमे इएहसब बात छै आओर कि कहब